हलो अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ बताएँ बताएँ जी हाँ हाँ भैया कब जाना है आपको

अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो भैया सेवन सीटर में सेवन सीटर में कौनसी गाड़ी चाहिए आपको मतलब थोड़ी बड़ी में ही चाहिए मतलब मेरे पास एर्टिगा मिल जाएगी इनोवा मिल जाएगी

अच्छा ठीक है ठीक है तो इसके हिसाब से आपके लिए अर्टिगा बहुत बेस्ट रहेगी भैया हाँ हाँ प्रॉपर भैया हम अच्छी गाड़ी ही प्रोवाइड कराते हैं कोई दिक़्क़त नहीं होगी आपको नहीं भैया मैं ड्राइवर मैं तो ओनर बात कर रहा हूँ तो मेरा ड्राइवर ही जाएगा उसमें हाँ हाँ हाँ हाँ आपका कितने दिन का ट्रिप है वहाँ का अच्छा अच्छा तो मतलब एक अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है कोई दिक़्क़त नहीं है तो उसके आसपास का जो भी है हम तो वैसे भी किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं गाड़ी जितना चलेगी हम उतना चार्ज करेंगे आपको तो इसका कोई दिक़्क़त नहीं है आप जहाँ जाएँ जहाँ घूमे कोई दिक़्क़त नहीं है वो तो किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज या फिर हम किराया लेंगे उतना और हमारा जो किराया है हमारा जो किराया है वो पंद्रह किलोमीटर के हिसाब से चलता है हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो अब जैसे अब थोड़ा बहुत कम कर लेंगे थोड़ा बहुत अब इतना तो गाड़ी चलती ही है तो उस हिसाब से कोई दिक़्क़त नहीं आएगी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भैया वो तो आपको ही देखना पड़ेगा मैं तो सिर्फ़ ऐजेंट हूँ तो मतलब मैं तो सिर्फ़ यही काम करवा पाऊँगा कि गाड़ी आपके लिए बुक करवा दूँ जी भैया हाँ अभी तो फ़्री है आपको मिल जाएगी कल अच्छा परसों चाहिए आपको हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है तो मैं ऐसा करता हूँ आपको परसों पहुँचा देता हूँ ठीक है ठीक है ठीक है भैया ठीक है कोई दिक़्क़त नहीं होगी आपको जी जी धन्यवाद